अहाँ सनी जइसे एकटा कॉलेजमे प्रोजेक्ट हमरा सनीरऽ मिलै हइ चाहै छिए रऽ कि प्रदूषणरऽ बारेमे हमरा सनीरऽ चाहे पर सर बोलै छिकैरऽ कि एकटा ग्रुप कम्पिटिशन होइलए छै ओकरामे हमे सीनियरके प्रेजेन्ट करैलए छिकै छिकै रहै कि प्रेजेन्ट करैलए कि प्रोजेक्टके बारेमे कि प्रदूषणरऽ बारेमे प्रदूषण हमरे सनीके हानिकारक छिकै तऽ ओहुना वक्त हमे सनी हम चारि लोक हमर चार फ्रेण्ड लोक छिकै हमनी ग्रुप बनैलए छिकै सर लोक ओकरामे हम सनी प्रेजेन्ट करैलए चाहै छी हमरा तैयारी वियारी पूरा करैलए लेकिन ऐन वक्तपर एकटा हमर सनीके दोस्त छै से हमरे सनीके चारि दोस्त छिकै एकटा हमे एकटा अङ्कित एकटा जीत एकटा प्रणव तऽ जीत ने कि करले कि एखने ऐन महिनापर लास्ट मोमेन्टपर ओकर तबियत खराब भऽ गेलै आओर ओ प्रोजेक्ट हमरा सनीरऽ प्रेजेन्ट नहि करैलए पाइ आओर ओकरा छिकै कि प्रेजेन्ट करैलए तऽ ओकरा जतना कार्य सबके मिलले छिकै कि ई तऽ तोहर प्रेजेन्ट कि ई तऽ प्रेजेन्ट कर ई तऽ प्रेजेन्ट कर ई तोहर छिकै कि प्रदूषणरऽ प्रेजेन्ट करैलए चाहै छै ओ स्टार्टिंग ओहि करै रहै करै छिकै मगर तबियत खराब भऽ गेलै तऽ हमरो चुनौती आइ गेलै ओकरो हमे छिकै तऽ ओकरो हमे लोकके करै तऽ हमे तीनो लोक प्रेजेन्ट करिले छिकै प्रोग्रामके प्रदूषण बारेमे पूरा प्रेजेन्ट करिले छिकै आओर हमे सनी लोक फर्स्ट प्राइज ओकरामे मिलल छिकै